हैलो मैम आप पलक मैडम बोल रहे हैं मैडम हमें मतलब आप उत्तराखंड से बात कर रहें हैं ना हाँ हमें मैं हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं और टूरिस्ट के हिसाब से हम वहाँ पर आना चाहते हैं हमारा कॉलेज वर्क है और हमारा प्रोजेक्ट मिला है तो आप हमें बता सकते हैं कि हमें वहाँ प्रोजेक्ट के लिए कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और हमें मेन सबसे बड़ी बात है कि हमें टू व्हीलर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप का मतलब टू व्हीलर का ही काम है ना हमें आपका गूगल से नम्बर मिला है तो आप वन डे का कितना है वहाँ के चार्जेस अच्छा थ्री थाउज़ंड लगेगा हमारा ग्रुप है हम लोग पाँच छः स्टूडेंट आने वाले हैं वहाँ पर तो ग्रुप हमारा पाँच दिन का टूर है हाँ जी तो थोड़ा हमें नॉलेज भी दे सकते हैं कि उत्तराखंड में हमें प्रोजेक्ट के लिए आना है तो हमें थोड़े से अच्छे अच्छे प्लेसेस चाहिए मतलब वह हाँ हाँ जी

हमें मतलब मेन तो चार धाम यात्रा की ऊपर ही हमको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो हम जैसे ग्रुप में आ रहे हैं तो थोड़ा आप कम कर सकते हैं जैसे टू व्हीलर के लिए थ्री थाउज़ंड मतलब आप वन वन डे का ले रहे हैं तो हम छः लोग हैं

हम छः लेकिन हाँ तीन लेंगे मतलब डबल सीट चल जाती है ना वहाँ पर मतलब ऐसे तो नहीं हैं ना कि सिंगल ही कोई चलाए जी तो ठीक है सर हम आपका यह कॉन्टेक्ट नंबर तो है हम वहाँ पहुँच कर आप से कन्सल्ट कर लेंगे आकर और आप थोड़ा सा हमें नॉलेज़ भी दे देना इस चीज़ में और आप गाईड कर सकते हैं तो टू व्हीलर में आप भी चल कर हमको गाईड करवा सकते हैं अगर आप चलना चाहें तो

हाँ जी जी हमें थोड़ा सा आपकी हेल्प भी लगेंगी और टू व्हीलर तो हम आप से लेंगे ही आपका नम्बर हमें मिल गया है गूगल से हमने सर्च किया है ठीक ठीक है ठीक है तो हम आकर आप से वहीं कन्सल्ट करते हैं और हम लोग आज रात को निकलने वाले हैं तो आप से कॉन्टेक्ट में रहेंगे सर प्लीज़ आप ना दीदी आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट में रहना ओके जी थैंक यू